हॅलो हॅलो डॉली कशें हा तूं

हांव गोंयान येयलां आगो खरेंच कितल्या तेंपान हें पळय गोंयान येयलां म्हज्या गोंयान हांव पूण आतां सगळें हांगा वेगळेंच जालां मुगो

म्हजो माहेरूच म्हजो माहेरूच गोंय मुगो खरेंच खरेंच आ सारकें आगो आयज हरशीं म्हण हांव तुका फोन करपाचेंच आसलें गो आज आतां हांवें कित्याक केला आमी मुगो फोंडाच रावल्या गो कयें म्हणजे आमकां बाकिच्या हांगासली लागचीं लागचीं देवळां बीन आसा पळय फोंडा तालुक्यान तीं पळोपाक जाय सो आमी फोंडाच रावला सो म्हाका आतां सकाळ फुडें बरीशी चा घेवपाक एक हॉटॅल सांग पळोया

कॅफे भोस पूण टें खंय आसा गो कुकूज टॉयज ना पूण बरें कोणायकू विचरूं येता न्ही ना जाल्या आवय काल मात्सी हांवें नजर गेल्ली म्हाजी ओके ओके ओके थंय आसा ह गुगलाचेर येतलें आ बरें फामाद दिसता तर न्हू हरशीं किरें स्पॅशलटी बीन थंयची ओके तुवें सांगलां म्हुणू ओके तुवें सांगलां म्हुणून गोवन पुरी भाजीत घेता तर सारकी म्हज्या माच्या हातची मागीर म्हाका याद येतली

ह ओके ओके चल बरें तर हाडटा पयली हांव मुगो किदें पुरी भाजी मुगो तें घेवन येता आनी मागीर तुका परत फोन करता ओके थँक्यू बाय बाय